किताबके अतिरिक्त मैथिलीमे जे छपैया पत्रिका सभ से पढ़ै छी जेना घर बाहर भेल मिथिला दर्शन भेल या जे उपलब्ध होइत अछि मैथिली पत्रिका से पढ़बाक अवश्य प्रयास करै छी आओर पढ़ै छी आ ओहिसॅं लाभ उठबै छी